ہر انسان كی زندگی میں بڑے اور مشكل حالات آتے ہیں انسان كو زندگی میں كبھی ایسے وقت كا سامنا بھی كرنا پڑتا ہے كہ جب ہر خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے امید كی كرن نظر نہیں آتی ایسے میں منفی سوچیں اسے چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیتی ہیں اكثر افراد ایسی صورتحال میں دلبرداشتہ ہو كر خود كو حالات كے رحم و كرم پرچھوڑ دیتے ہیں جب كہ حوصلہ مند لوگ جو ہوتے ہیں وقت گزار جاتے ہیں میں بھی الحمد لللہ مشكل حالات كا سامنا كرنے كی عادی ہو چكی ہوں تنازعات كی جہاں خود كو قابو پانے كی كوشش كرتی ہوں اور معاملہ كو صلح اور سلجھاؤ كی طرف لے جاتی ہوں اور مشكل حالات میں اللہ كی مدد حاصل كرتے ہوئے اپنی زبان اور اپنے جذبے اور اپنے آپ پر قابو ركھتی ہوں كہ اس مشكل حالات كا سامنا كیسے كر سكوں یا كیسے كروں اس كا اور ان كا مقابلہ كرتی ہوں گھبراہٹ اور خوف كو دل سے نكال كر امید اور مثبت رویہ كے ساتھ محنت میں مصروف رہتی ہوں یہاں تک كہ میں ان مشكل حالات پر قابو پا لیتی ہوں